हमे सुबह सुबहमे टहलै लए निकलै छियै कही गाँव घरमे हमरा तऽ देखली गाछ आरमे चिड़िया बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ आवाज अबै छै ई आवाज सुबह सुबह शरीरके तन्दुरुस्तीके लिए बहुत बढ़िआँ लगै छै आवाज ई बात देखै छियै टहलै लए कहीॅं निकलियै बहुत बढ़िआँ आवाज आयल एने से उ आवाज एने से उ चिड़ियाके ई आवाज बढ़िआँ बढ़िआँ बड़ आवाज सुनै मे बढ़िआँ लगै छै खासकर सुबह सुबह बहुत बढ़िआँ लगै छै पाँच पाँच बजे साढ़े पाँच बजे छओ बजेमे निकलै छियै टहलैके लिए निकलै छियै बहुत बढ़िआँ आवाज एकर एक दू घण्टा टहलऽके लिए हमे घुमे आ टहलै लए गेलियै साइडमे देखियौ तऽ बगल किछो हमरा देखैमे अच्छा बढ़िआँ जगह एकदम आवाज अयलै सुनैमे तन्दरुस्त मन हो जाइ घोसला देखली इहाँ घोसला बनायल हइ वास्तवमे बहुत मन प्रसन्न हो जाइ छै टहलै लए जाउ तऽ आवाज सुनैमे मन प्रसन्न हो जाइ छै बढ़िआँ लागै छै सुनैमे उनका देखैमे उनका देखै छियनि रङ्ग देखै छियै रूप देखै छियै बढ़िआँ लागै छै देखैमे उहाँ देखै छियै सुनै छियै बढ़िआँ लगै छै अपन घोसला देखै छियै हुनकर आवाज भऽ गेलनि चिड़ियाँके आवाज भऽ गेल अहाँके हुनकर रङ्ग रूप भऽ गेल हुनका पङ्ख भए गेल ई रङ्ग रङ्गके भऽ गेल हुनकर ओ रङ्गके भऽ गेल हर तरहके ठीक लगै छै देखेमे सुनै आवाज देके सुनैमे टहलते रहली अपना आवाज सुनैत रहली एने से उ आवाज आयल ओने से उ आवाज आयल तब भी देखली हुआँ पर उ गाछ पर उ पन्छी बैठल छै कभी चू चू कभी उ उ चू चू ओकरा आवाज आयल बहुत बढ़िआँ लगै छै सुनैमे मन प्रसन्न रहै छै टहलते रहली घुमते रहली टहलते रहली देखते रहली सुनते रहली जहाँ गेली तहाँ रङ्ग बिरङ्गके कोनो चीज देखेमे सुनैमे आवाज सुनै मिलल देखै मिलल बड़ा बढ़िआँ लागै छै हमरा हमरा गाँवके बगलमे एगो रोड छै उहाँ जाइ छियै उहे रोज जाइ छियै घुमे लए सुबह होइ छै आके पाँच बजे साढ़े पाँच बजे गेली आ देखली उहाँ पर आराम से देखियौ नऽ